सब्जी कोन हमरे लेना है भैआ बैगन बैगन बैगन हो बीस रुपए किलो जादा कहाँ हइ ओ बहुत ताजा हइ की ताजा बैगन हइ ईसभ अच्छा चीज हइ अयमे पिलुआ न रहतऔ एकदम साफ सुतरा होतय नहि नहि कैसे ले गेलऽ हँ जा तू पूरा मार्केटमे बीस रूपए पूरा मार्केट न भैआ बीसे रूपए पूरा मार्किट घूमके देख न लऽ बीस रूपए देतऽ बीस रुपएसँ कम देतऽ हम फीरियेमे दे देबऽ तोरा नहि ऐसे थोड़ीए होइत छै जे हमसभ मानिके चलै मायके हमरो अथी न हइ हमरो तऽ खरीदएकऽ लाबैत छियै एतय बेचैत छियै हँ कितना कै किलो लेबहक कै किलो लेबह भैआ कै किलो झींगा लेबह कै किलो लेबह एक किलो दू किलो तोँ केतना लेबह एक किलो एक किलो ठीक है एक किलो आओर भैया आओर कुछो लेना आपको आओर कुछो लेबह

पैसा कथी कम करीयऽ तऽ ई बीस रुपए सस्ता मिलै छै तोरा हम देबौ बीस रुपए बीस रुपए जादा न है के चलऽ एक दू रुपैआ कम दे दीह अठारह रूपए दे दीह तू चलह तोरा लेल तोहो भैआ बहुत मोल माल करैत छह एकदम चलह ठीक है कोय बात नहि एक किलो बैगन दे देलियह आओर कथी लेबह कोबी हँ जे छै कोबी हँ साठि रुपए किलो कोबी साठ रुपए किलो हऽ तऽ सब्जियो खैबऽ कोबी आओर महँगो ना होतय तऽ एहन केना होतय दश रूपए मैथिलीमे बताबिही की भैआ नहि कुछ लेबय होबऽ कै किलो लेबऽ बोलऽ कम कऽ देबऽ चलऽ तोरा लेल चालीस रूपए भैआ हरा मिरचाइ ई वैसे ही रख देबऽ भैआ ई दश रुपएके सए ग्राम नहि दै छह ई एक सएके किलो है ई आ फ्रीम हम केना दे देबऽ नहि तऽ ई फ्रीमे ना देबऽ भैआ ई हमहू तऽ माल खरीदैत छियै ताजा एकदम बढ़िआँ दस टकाके सए ग्राम केना तोरा अखनी दे दै छियह लेकिन दश रुपैआ लेबऽ तोरा सए ग्रामसे जादा दे देबऽ माल हाँ भैआ तोरा देखिओ न बोरी हयके भिन्डी हइ बहुते बढ़िआँ बढ़िआँ सब्जी हय स्वाद के लेल अच्छा होय छै हरा सब्जी की लेबह

अच्छा चलऽ ठीक हाँ तब मिरचाइके रुपैआ लागतऽ